खानपुर बाजार गेली बाजारसँ आमके पेड़ आनली कीनि कऽ कए दोकानमे गेली तऽ दू सए तीन सए चारि सए एनावला पेड़ रहै एगो दोकानमे अच्छा पेड़ रहय तऽ ओहि दोकानमे सँ पेड़ कीनि कऽ आनली अपना बाड़ी उड़ीमे बाड़ीमे लगयली बाड़ीमे खद्धा खूनि कऽ खुरपीसँ ओहिमे आमके पेड़ रोपली ओहिमे आमके पेड़ रोपि कऽ ओहिमे शाम सवेरे पानि डालली पानि डालि कऽ ओहिमे जालसँ घेरा घेरली घेरा घेरि कऽ फेन लुच्चीके पेड़ आनली लुच्चीके पेड़ आनि कऽ तब खद्धा खुनली खद्धा खूनि कऽ ओहिमे पानि रोप लुच्चीके पेड़ रोपि कऽ ओहिमे पानि डालली पानि डालि कऽ फेन ओहिमे घेरा घेरली जालसँ बकरी उकरीसँ बचयली कुत्ता उत्तासँ बचयली खानपुर बाजार गेली बाजारसँ जा कऽ फेन अमदुरके पेड़ आनली अमदुरके पेड़ आनि कऽ खद्धा खुनली खद्धा खूनि कऽ ओहिमे रोपली रोपि कऽ फेन ओहिमे साँझ सवेरे पानि डालली फेन थोड़ा जगह बचि गेलै बाड़ीमे तऽ ओहिमे केलाके गाछ लगयली केलाके गाछ उखाड़ि कऽ अनली फेन खद्धा खद्धा खुनली खद्धा खुनि कऽ तऽ ओहिमे केलाके पेड़ लगा कऽ ओहिमे पानि पानि डालली पानि डालि कऽ सभकेँ घेर उरि कऽ